सावथुन होननानै बुङोब्लाथ' जोबोरैनो मोनसे रंजाथाव जोङो सुबुं सावथुनखौ जोबोरैनो नांथारगौ जायो आं जोबोद सावथुन नायनो मोजां मोनग्रा सासे मानसि आरो माबायदि सावथुनखौ आं मोजां मोनो होननानै बुंब्ला जाय सावथुना हादर सिबिनाय हादर मोजां मोननायनि खौ दिन्थियो आरो बेजों लोगोसे सोरबा सोरनिबा जाफुंसारनायनि मोनसे जायखौ जोङो इंलिसआव बाय'पिक होननानै बुङो बेफोरखौ आं जोबोद मोजां मोनो आरो बेजों लोगोसे बिगियाननि बागै जायफोर सावथुना जोंनि मानसिफोरनि गेजेराव दिन्थियो बैफोर सावथुनफोरखौ आं जोबोरैनो मोजां मोनो आरो बैफोर सावथुनफोरनि मादाव आं मोजां मोननाय सावथुनफोरा जाहैबाय हिन्दि रावआरि मेरि क'म बे मेरि क'म सावथुनखौ आं जोबोर मोजां मोनो बेनिफ्राय जोंनि भारतनि क्रिकेट गेलेग्रा सासे जोबोरैनो मुंदांखा सुबुं एम एस ध'नि बिथांनि जिउनि सोमोन्दैनि जिउनि सायाव मोनसे बानायनाय सावथुन बेखौ आं जोबोद मोजां मोनो बेनिफ्राय आरो जोंनि भारत हादरनि माखासे नंथारगौ जाथायफोरखौ लानानै बानायनाय सावथुन जेरै उरि एटेकनि सायाव सारजिकेल स्ट्राइक इन्डियाआ जिहेथु बानायदोंमोन बेनि फिनजाथाय जिहेथु उरि सिनेमा बा उरि सावथुन हिन्दिनि बेखौ आं जोबोरैनो मोजां मोनो बेनिफ्राय आरो माखासे जेरै भुटनि स्ट'रि बा मोदायफोरनि स्ट'रिफोरनि जाय माने इन्टारटैनमेन्ट रंजानायनि थाखाय बानायनाय बेखौबो आं जोबोद मोजां मोनो दा सावथुन नायनाया जों बयनिबो थाखाय मोनसे गोजोननाय लाबोयो बेजों लोगोसे समाजनि सोलायनाय लाबोयो जेरै अक्षय कुमारनि पेदमेन बेनिफ्राय बिथांनिनो टयलेट एक प्रेम कथा बेफोर सावथुनफोरा जोबोद बाख्नायथाव जाय सावथुना जोंनि समाजनि साननाय हनायफोरखौ सोलायहोनो हायो बेफोरनो आंनि सबसे मोजां मोनजासिननाय सावथुनफोर जाय सावथुना जोंनि समाजनि मोनसे गोदान सोलायनाय लाबोयो समाजाव सोलायनाय लाबोनो नाजायो बैफोर सावथुनफोरानो आंनि मोजां मोननाय सावथुन थेंक इउ गोजोनथों